हा जय द्वारकादीश जय द्वारकादीश ॿुधाए हा वरी छा जा दुख थिया यारु हम्म हम्म हेॾी तकलीफ़ू थियूं अचनि यार पोइ तूं बि कीअं हलंदे अॻिते थोरो ध्यानु कजे नी पंहिंजूं इच्छाऊं थोरियूं घटाए जनि हुन जा शांती छा में आहे इंसान खे जीव खे ते हिकिड़ो त्याग में पंहिंजी इच्छाउनि जो त्याग कयो त तव्हांखे शांती मिले पाणि इच्छाऊं था कयूं मूंखे इहो पंज हज़ार ॾींदो ॾह हज़ार ॾींदो पोइ हुन में पाण खे दुख थो थिए उहो नथो ॾे त पाणि चऊं था दोखो ॾेई वियो ते ॾींदोमांइ न ॾिनई मां हुन जे भरोसे ते वेठो हुअमि हा पर छाए हिन में हिकिड़ी ॻाल्हि आहे यारु कमु हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधो तव्हांखे ख़ाली छाहे हिकिड़ो ध्यानु में रखिणो ते इच्छाऊं घटि कयो पंहिंजूं समुझयुव इच्छाउनि में दुखु आहे ॾिसो हाणे तव्हां किथे वियाव ते त वञो ॿुधो त तव्हां वञणु महिल घणी तयारी कंदुव पहुची पाईंदुव सूट कोट पाईंदुव बूट पाईंदुव मौजा पाईंदुव उहो उहो ॻोलींदव न मिलंदो त घर में विड़ंदव घरवारीअ सां इहो काॾहें वियो मां हिते रखियो हो घड़ियाल चैन त पाईंदव नी पर जेॾहिं महिल चारि कलाक वियाव थो थी करे ईंदव घर लाइ करे फिटी कंदुव सभु पलंग ते ऐं पंखे जे मथां बि ऐं हेठा बि बीहंदुव नाइटी पाए करे हुन मां छा निकिरंदो आहे हाश हाणे शांती थी सभिनी खां त्याग कयुव त शांती मिलियुव न उहो उहो जीवन जो सुभाउ आहे ॾिसो उहो जीवन जो सुभाउ आहे समुझयुव पंहिंजे हथ में काई बि शइ हूंदी आहे गाॾी हूंदी आहे तेॾी महिल पाणि हुन खे ब्रेक न हुजे त कंट्रोल ॿाहिरि थी वेंदी नी पर जे कॾहिं ब्रेक आहे त कंट्रोल करे त सघूं न त इन जे करे पाण खे मनु खे पाण खे भॻवान पुॼे सां ब्रेक ॿुधी आहे उहा ब्रेक अथव पोइ जीअं तव्हां हुनखे ब्रेक लॻायो मनु त इलाही उॾंदो तव्हां उहो ई वरी संसार में हलियो वेंदो पर उहा ई दुखनि में वरी पवंदो पर हुनखे ब्रेक हणो मग़ज़ु सां दिमाग़ु सां की भाई पाण खे कंहिं में आश नाहे रखिणी जेको आहे हुन में पूरो रहिणो आहे बसि छा पंहिंजी महिनत करे पाण खे हासिल करिणो आहे कुझु बि समुझयुव तव्हांखे अॼु कुझु बि हा बाक़ी जेतिरो तव्हां कंदुव ओतिरो दुखु ई पाईंदुव किथे बि इच्छाऊं न कयो ॿियों ॿुधायो काई तकलीफ़ हुजेव त हा ब्रेक लॻायो न दिमाग़ु सां छा हा हा वांधो न आहे कोई बि वांधो न आहे राति अधु राति केॾी महिल बि अचिजो हा जय द्वारकादीश